خاندانی ترکیبیں کچھ اس طرح ہیں کہ جب آپ کو نزلہ ہو جائے تو نزلہ ہو جائے تو آپ کو ہلدی والا دودھ اور کچھ کھانسی ہو جائے تو ادرک والی چائے اور ادرک والی چائے اور شہد اور جب بخار آ جائے تو گرم کنکنے پانی سے پورے بدن کو اچھے سے پونچھیں اور اچھے سے اور جب درد ہو اپنے جسم میں کہیں تو تیل کی اچھی سی مساج کریں اور گرم پانی سے نہائیں وغیرہ وغیرہ